गुजरात जा माण्हू जेको उनन लाइ सांस्कृतिक विरासत जो सभिनि खां वॾो जेको उन जो जस्न आहे जेको उहो मां दुर्गा जो पर्व नवरात्री आहे उहा डांडिया कुॾंदा आहिनि ऐं डांडिया कुॾी उन्हनि खे जेको ख़ुशी मिलंदी आहे ॾाढो उन्हनि खे डांडियन में मज़ो ईंदो आहे ऐं डांडिया कुॾण खां अलावा जेको उतरायण जो त्योहारु ईंदो आहे गुजरात में ॾाढो उन खे ज़ोर शोर सां मल्हायो वेंदो आहे पतंगबाजी थींदी आहे नंढा नंढा बचा छोकिरा वॾा या माइयूं सभई पतंग जो लुत्फ खणंदा आहिनि ऐं पतंगबाजी कंदा आहिनि उन खां अलावा नास्ते में जलेबी फाफड़ा थेपला ढोकड़ा इहो बि गुजरात जे सांस्कृतिक ऐं पारंपरिक नास्ते जो हिकिड़ो ॾाढो सुठो इंजोए कंदा आहिनि ऐं ॾाढो मौज माणींदा आहिनि गुजरात जा माण्हू इन नास्ते खे आई ॾाढो सुठो महसूसु कंदा आहिनि ऐं ॾाढो सुठो उन खे सांस्कृतिक नास्तो गुजरात जो इहो ई आहे